हमरा मोटरसाइकिल चलाबए के बहुत शौक रहए बहुत दिनसँ लेकिन बहुत दिनसँ खाली सोचते रहिऐ आब लेबए गाड़ी आब लेबए गाड़ी लेकिन पैसा कौड़ी होबए नहि रहए बोलए छै एक दा हमर परिवार जे छै पत्नी बहुत जिद्द करके आब तू गाड़ी लेबए कर है कब तक तो साइकली पर चढ़बहो बोलए छै एक बेरा गेली दुनू पति पत्नी गेलिऐ मकइ बेचलिऐ गेलीऐ पूर्णिया पूर्णियासंँ आनलिऐ बाइक खरीदके खरीदीके हमरा गाड़ी चलाबए नहि आबए रहए एगो सुशील कुमार यादव छै हमरे पड़ोसिया छै ओ बोललए हौ चल तोरा गाड़ी सीखा देबए लए गेलय फील्डमे फील्डमे दू चारि चक्कर देलिऐ ओकर बाद दू दिन तक हिने उने चलेलिऐ ई बोललए ई ठो गाड़ी लए कए गेलहुँ ससुरार तऽ बोलए छै हमे नया ड्राइवर नया सब चीज बोलए छै हम अपना गाड़ी पर पत्नीके पीछूँमे बैठा लेलिऐ आर ओकरा हम कहए छै लएके चल गेलिऐ ससुरार रास्तामे जाइमे कमसँ कम हमरा दश बार गाड़ी बंद होलऽ हेतए नया ड्राइवर किछु जानए नहि रहिऐ लेकिन हम कोशिश करलिऐ पीछूँमे पीछूँमे परिवार बैठलू रहए हमे गाड़ी चलाबए रहिऐ लेकिन कैसो दिक्कत सिक्कत सही के जे छै वहाँ तक पहुचलिऐ लेकिन हमरा गाड़ी गाड़ीके बड़ा शौकिया रहए बहुत शौक रहए हम गाड़ी सीखी गेलिऐ हमरा गाड़ीके करीब करीब पाँच साल भए गेलए आब कोई हमरा दिक्कत नहि होबैत छै हमरा अपना जहाँ भी जाना छै आना छै अपना गाड़ी स्टार्ट करलिऐ आर हमे जे छै अभी लगभग काम मोटरसाइकलेसँ कए लए छिऐ की कहए छै कोइ सामान लाना छै कही जाना छै या घासे लाना छै हम सब मोटरसाइकिल पर मने लोड करए छी आबि जाइ छी अभियो जेबए हमे घासे मोटरसाइकिले आब जे भी काम करए लऽ जाइ छी मोटरसाइकिल साथोमे लए जाइत छी ओकरो बिना हमर अपन कोनो कामे नहि होबए छै छोटो मोटो काम रहए छै आब हमे पैदल चलबै नहि करए छी आइ लगभग तोरा अन्दाज बोलए छी पाँच सालसँ